असांजे आसे पासे में घणे ई विंदुर जा कार्यक्रम थींदा अहिनि टाउन हॉल में सिंधी प्रोग्राम सिंधी सर्किल में सिंधी ड्रामा माता जी चौकी चेटीचंड जो मेलो ऐं पंदरहीं आगस्ट सभु मिली करे ॾाढे धाम धूम सां मल्हाईंदा आहिनि असांजे पासे में बनाणी मंदरु आहे जिते गुरुनानक जयंती शिवरात्री ॾाढे धाम धूम सां मल्हाई वेंदी आहे ऐं नवरात्रनि में पिणु नवं ॾींहं गरबा कंदा आहिनि जंहिंमे ॾाढो आनंदु ऐं मज़ो ईंदो आहे इन लाइ असां ॾाढो इंतज़ारु कंदा आहियूं इनखां सवाइ गणपतीअ जो ॾिणु पिणु अलॻि अलॻि तरीकनि सां सजावट ॾिसण वटां हूंदी आहे इहो सभु ॾिसणु लाइ सभु राति जो टोलियूं ठाहे निकिरंदा आहिनि ऐं मज़ो वठंदा आहिनि चेटीचंड जी पैदल यात्रा ॾिसणु जहिड़ी हूंदी आहे उनमें सभु सिंधी भाॻु वठंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि नमूने जूं सेसाऊं पिणु विर्हायूं वेंदियूं आहिनि झूलेलाल जो चालीहो पूरी थियण ते जेको मटकीअ जो कार्यक्रमु हूंदो आहे उनमें भैरो शे भेर ॿाहिरनि शहरनि मां पिणु माण्हूं अची भाॻु वठंदा आहिनि ऐं झूलेलाल साईं सभु जूं मनोकामना पूरियूं कंदो आहे